देता हूँ आज के ज़माने में कैसे कैसे लोग कपड़े पहनते हैं लेकिन देखो बाबू यह तो गलत है न बताइए आजकल आजकल कैसन कैसन लड़की सब रहते हैं लड़का सब ते कैसन कैस सोटका सोटक कपड़ा पहनते हैं है न कैसन कैसन लोग पहन पहनकर घूमते रहते हैं हम लोग देखते है तो आश्चर्य लगता है की मतलब यह क्या हो रहा है अच्छा नहीं लगता है लोग तो सबकुछ को भूल गया लाज शर्म वगैरह वगैरह सबकुछ को भूल गया है बात ठीक है लेकिन ऐसा नहीं पहनना चाहिए हम लोग को अच्छा नहीं लगता है हम लोग कितना बढ़िया से धोती कुर्ता पहनते थे है न कितना बढ़िया से लोग रहते थे अभी देखते हैं तो यह आश्चर्य लगता है कि बाबू देखो क्या क्या पहनता है कैसे कैसे करता है पहन पहनकर कितना खराब हो गया है ज़माना है न एगो वही न कहे देखो मतलब आजकल शर्म नाम की चीज़ हट गया है कितना मतलब जे है मतलब छोटा छोटा कपड़ा पहनता है लड़की सब पहनती है और जुबक सब भी देखते हैं पहन लेता है जींस पता नहीं कोन कोण ड्रेस आ गया है हम लोग देखते हैं तो आश्चर्ज लगता है कि ऐसा कैसे होगा इसीलिए बाबू आपसे पूछे कि यह कौन कौन ड्रेस पहनता है इ लोग हाँ